تو میں نے بینگلس خریدنے ہیں چوڑیاں خریدی ہیں تو اِن کا جو سائز ہے نا وہ بہت ہی اچھا ہے بالکل میرے ہاتھ پر سیٹ ہُوا ہے اور اِس کو جو کلر ہے وہ بھی بہت ورائبل ہے اور بہت شائنی ہے بالکل پکا کلر ہے اور بہت زیادہ شائن بھی کر رہا ہے اور یہ ہاتھوں کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے اور جو اِس کا اِس میں جو اِس میں اسٹون وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ شائنی ہیں بہت زیادہ اٹریکٹو دکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ ہی پیارے لگ رہے ہیں ہر چیز اِس کی بہت اچھی ہے اِس کا پرائز بھی بہت اچھا ہے پرائز کے حساب سے یہ بینگلس بھی بہت اچھے ہیں اور یہ سب کو بہت پسند آئے ہیں جہاں جہاں میں پہن کے گئی ہوں سب نے تعریف کری ہے میری فرینڈس نے سب بول رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہاں سے لے کے آئی ہو کہاں سے لے کے آئی ہو تو میں نے اُن کو یہ بتایا ہے اور میری ایک فرینڈ نے اِسے کھریدہ بھی ہے کچھ لوگوں نے اِسے مانگا بھی ہے مجھ سے تو میں نے دیا نہیں ہے کیونکہ یہ اتنے پیارے ہیں پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے بٹ میں نے اِسے بہت حفاظت سے رکھا ہے اور میں نے اِسے صرف ایک بار پہنا ہے لیکن اِس کا کلر اِس کا جو بناوٹ ہے وہ بھی بہت پیاری ہے بہت زیادہ ہی اچھے ہیں یہ اور یہ زیادہ آواز بھی نہیں کرتے ہیں اور پہننے میں بھی ایک دم بڑھیا روائل لک دیتے ہیں اور بہت زیادہ ہی خوبصورت ہیں دیکھنے میں جو بھی دیکھتا ہے سب سے پہلے یہی پوچھتا ہے کہ کہاں سے لائے ہو تو بہت ہی پیارا ہے یہ بہت اچھا لگا مجھے یہ